हेलौ हम केशव झा बाजि रहल छी अहाँके कम्पनीसँ ई जानबाक लेल इच्छुक छी जे हमरा चारि आदमीके जे हमर परिवारके सदस्य छी हुनका सभके सामनेके पर्यटक स्थल जेकि बीस किलोमीटरके दूरीपर अछि ओकरा लेल अहाँके एक गाड़ी प्रयोग करनाइ छै हम ई जानै लअ चाहै छी कि अहाँके पैघसँ पैघ गाड़ी आओर छोटसँ छोट गाड़ीके भाड़ा या दाम कहू तऽ की छी एतबाके जानै कऽ लेल हम अहाँसँ फोन केलौं यऽ हमर हमरा जेनाइ यऽ अपन नजदीकके पर्यटन स्थल जकर नाम अछि ध्रुव उद्यान जे हमर घरसँ मरङ्गा पुर्णियासँ जायब धन्यबाद